बर' समाजाव हिनजाव गोदानखौ माबादि नायनो थाङो हिनजाव गोदानखौ नायनो थाङो जेनावबा बोराइ ज बोराइ बिदिनो जरानै लानानै थाङो आरो बिदिनो जौ गय फाथै बिदिनो सुनै गासिबो जौ गोरान गंनै बिदै गंनै लानानै थाङो नायो बिदिनो हिनजाव गोदानखौ नायहैनोसै हिनजाव गोदानखौ नायहैनायाव हिनजाव गोदान लागोहा खामफ्लाइ दख्ला होनासै होनानै आरो बिदिनो जिरायनो होनोसै साहा फानि फुदुंनानै होयो होनायाव जेला हिनजाव गोदाना साहा होफैयो अब्ला नायलायलायो आखिथिं आखिथिं सिगां माबा दरखङाव आगान हरबा लोखिनो बिदि होननानै बुंलायलायो खानाइ थंब्ले थंब्लेयालायनो बारा मोजां नङा बिदि होनो बखियो बिदिनो बायदि रोखोम होनो आरो बिदिनो खानाइ गोलाव गोलावा साबसिन होननानै बुंलायलायो मा मा नो आरो लामा ससेयावनो थाङोबालायनो औवा बानबा मोजां नङानो बिदि होनो आरो लामाफ्राव थाङोबा लोगो मोनलांबा गोबोरखि गारनाय नुयोबा लोखि होनो माइ बस्था नारलांनाय नुबाबो लोखि होनो बिदिनो होनो आरो अनेखथा खोथा जायो आरो माबायाव बे हिनजाव नायबा बिदिनो हासि दामसाबो खालामलायनाय जायो जानाय लोंनाय बिदिनो खालामो जौबो मोनलोङो बेदरबो मोनजागोन बिदि आरो गासिबो बस्तुआनो बिदिनो हासि दामसा खालामलांनाय मिनिनाय आर फैनाय समावबो बिदिनो हिनजाव गोदानखौ नायबोनानै माबादि मोनखो माबादि नुबोखो माबादि जाबोखो खबरफोरा बेबादिनो खोथा ओंखारलायो आरो हिनजाव गोदान नायबा नखरनि मानसिआबो सोंसै हिनजाव गोदाना मोजांहाय लोखि होनलायो आरो हौवाफ्राबो खबेरा थांग्राफोराबो मोजां होनफैयो बिदिनो अनेकता खोथा सावरायो आरो फैबाबो जेनेबा होमबालाय बेखौनो लायनांसिगोन मागोन मोजांबाथ' आरो माथो लायनांगोन बेबादि होनलायलायो आरो गासिबो बिदिनो नखर जनो आरो नै हौवा गोदानाबो नायनो लुगैयो नायनो थाङो नायनो थांनायाव बिदिनो हौवानि फसायनाय फसायि खोथा थाबाय आरो बिदियाव एखम्बा समाव गोसो थोनायबो थायो हेंथा हेंथिबो जालायो एखम्बा सोरबा बिमा बिफा नायनायखौबो लानांगौ जाहैयो बिदि जायो आरो संसारा एखम्बा बिदिनो नायलायाबाबो मोजां संसारखौनो जालायनाय जायो बिदिनो हाबा हुखा लालायनानै